मां पंहिंजे लाइ पेंट घुराया उहे ॾाढा सुठा निकिता ऑनलाइन घुराया उन्हनि में बढ़िया ॾिसण में बि ॾाढा सुठा था लॻनि पिया पाइण में बि ॾाढा बढ़िया आहिनि ॾाढा कंफर्टेबल वग़ैरह आहिनि उन्हनि में उथण वेही करण में बि वधीक दिक़त न थींदी आहे औरि उन उन्हनि खे ॾिसण में त बढ़िया कॉटन वग़ैरह जो कपिड़ो पियो लॻे ॾाढो बढ़िया कपिड़ो आहे ॾिठो निकितो बि बढ़िया ॾाढो और पांचा बि ॾाढा बढ़िया उन में फिट पूरा निकिता आहिनि ऐं कमर बि पूरी फिटिंग पूरी निकिती आहे जंहिं हिसाब सां घुराया ॾाढा बढ़िया निकिता आहिनि हिननि खे असां गर्मी वग़ैरह में पाइण में ॾाढा बढ़िया उहे लॻंदा आहिनि औरि गर्मी वग़ैरह हिननि में वधीक न थींदी आहे ॾाढा सुठा लगंदा आहिनि गर्मीअ में हिननि खे असां थधि में बि था पाए सघूं थधि में बि बढ़िया लॻंदा आइन थधि जे बि हिसाब सां आहिनि पर थधि में वधीक उहो न हूंदो आहे गर्मीअ में वधीक पाइण में सुठा लॻंदा आहिनि छो की गर्मी वधीक थींदी आहे ऐं थधि उन्हनि में थधि में त वरी बि हली वेंदी आहे जींस खां त ॾाढा बढ़िया था लॻनि पिया औरि ॾाढा बढ़िया सूट निकिता आहिनि मुंहिंजा